میری زندگی کی سب سے آرامدہ اور فرحت بخش چھٹی وہ تھی جب میں نے جب میں نے اپنے والدین کے ساتھ میری مری کی پہاڑیوں کا سفر کیا یہ سفر ستیو کے آغاز میں ہوا تھا جب ہر طرف دھند سی چھائی ہوتی ہے اور ہوائیں ٹھنڈی مگر دل کو خوشگوار لگتی ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ چھوٹا سا لکڑی کا کمرہ کرائے پر لیا جہاں آگ جلانے کا انتظام تھا ہر باہر برف گر رہی تھی اور ہم اندر کمبلوں میں لپٹے ہوئے چائے پی رہے تھے دن بھر ہم پہاڑیوں پر سیر کرتے قدرتی مناظر کی تصویریں لیتے اور شام کو مقامی کھانے کھاتے اس چھٹی کی خاص بات یہ تھی کہ نہ کوئی فون کی گھنٹی بجی نہ کام کا دباؤ تھا صرف سکون محبت اورقہقہے تھے میرے والدین کے ساتھ گزارا گیا یہ وقت مجھے اس لیے بہت عزیز ہے کیونکہ یہ وہ لمحات تھے جب ہم سب اپنے روزمرہ کی مصروفیات سے دور ہو کر ایک دوسرے کے اور خود کے قریب آئے یہ چھٹی صرف جسمانی آرام نہیں بلکہ ذہنی سکون کا ذریعہ بنی یہی وجہ ہے کہ وہ چھٹی آج تک میرے دل میں سب سے زیادہ خوشگوار یاد کے طور پر محفوظ ہے